हांव काय चित्रकले ह्या भानगडीन ना म्हाका काय चित्रां काडूंक येना पूण लोकांची चित्रां पळोवन तेचेर विचार करप तेचेर डिस्कशन करप हें म्हाका आवडटा तेतूनय कार्टून म्हणजे कोण काडटा तें म्हाका मात खूब आवडटा